गाम घरमे जे आइकाल्हि मुड़न होइया ओहुमे सब डान्स करैत यऽ जेना उपनयन दस दिनके होइया ओहिमे सब खाइत यऽ पिबैत यऽ भरि दिन नाँच गान करैत यऽ जेना शादी होइया शादियोमे सब आब बिना डीजेके केओ नहि रहैत यऽ बाजा आनैया अंग्रेजी बाजा बजबैया राति दिन डीजे बजबैत रहैया कान बहिर भए जाइया लोककेँ सुनैत सुनैत आ ओहिमे धिया पुता सब लागल रहैया राति दिन सब महिला पुरुष सब भिड़ जाइया नाचैत यऽ गबैत यऽ भोज भात खाइत यऽ पहिरैत यऽ ओढ़ैत यऽ रङ्ग रङ्गके साड़ी कपड़ा गजरा लगा कऽ सब नचैत गबैत रहैया ओहिमे राति दिन ओकर सबके समय बितैत रहैया बितैत रहैया आर राति दिन उत्सव मनबैत रहैया धिया पुता सब गीतनाद सब विध व्यवहारमे लागल रहैया और धिया पुता सब खेलैत रहैया राति दिन कोनो काज सुनबाक बात नहि छै बच्चा सबके सब ओहिमे भिड़ल रहैया राति दिन